میں نے ایک بڑے گروپ کے لئے کھانا بنایا تھا اور وہ موقعہ لاک ڈاؤن کے بعد کا تھا جب سب لوگ لاک ڈاؤن کے بعد گھر پہ گئے تھے اور اس وقت ہمارے بہت سارے دوست اکٹھا ہوئے تھے گھر پہ اور اس وقت ہم لوگوں نے پلاننگ بنائی تھی کل جو ہے شام میں کھانا بنایا جائے گا رات کا کھانا بنایا جائے گا اور سب لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایٔیں گے تاکہ پرانی یاد تازہ ہو جائیں کہ کیسے ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے جب پڑھنے جایا کرتے تھے تو ساتھ میں کبھی کبھار چوری چھپ کے ہم لوگ رات میں کھانا وغیرہ بنا کر کھاتے تھے پھر ہم لوگوں نے جب شام میں پلاننگ کی تو پلاننگ کرنے کے بعد یہ ہوا کہ شام میں رات میں بریانی بنے گی اور بریانی کتنے لوگوں کی بنے گی دس لوگ رہیں گے اور اس میں جو ہے آٹھ کلو گوشت رہے گا پیاز وغیرہ مسالہ وغیرہ بازار سے لے کے آیا جائے گا اور سب لوگ وقت متعینہ پہ آ جایٔیں گے اس جگہ پہ اور اس کے بعد جو ہے سب لوگ اپنا اپنا کام کریں گے کوئی گوشت دھلے گا کوئی پیاز وغیرہ کاٹے گا اس طرح ہوتے ہواتے بریانی بنی اور بریانی جب بن گئی تو پہلے تھوڑا سا نکال کے چکھا گیا کہ بریانی صحیح سے بنی ہے یا نہیں بنی ہے جب نکال کے اسے چکھا گیا تو بریانی صحیح بنی تھی پھر پلیٹ میں نکال کے سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ گئے پھر کھائے فوٹو وغیرہ لیے پرانی یاد تازہ ہو گئی اور وہ کھانا بریانی بہت ہی شاندار اور لاجواب بنی تھی لوگوں کو بہت اچھا لگا اور کہنے لگے کہ پھر بعد میں پھر پھر کبھی ایسے موقعے آئیں گے کہ پھر سب لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہو کے پرانی تاز یادہ پرانی یادیں کو یادوں کو تازہ کریں گے